भारत में शिक्षा के तौर तरीके तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन हमें और सुधारात्मक प्रयास करना चाहिए जिससे भारत में शिक्षा का विस्तार हो सके एवं शिक्षा का विकास हो सके शिक्षा के विकास के लिए हमें कई प्रकार की नई नई तकनीकों का उपयोग भी करना चाहिए इससे अर्थात हमारा जो भारत है वह अन्य देशों की की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के लिए हमें भारत के शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम अपनाने चाहिए जिससे भारत में शिक्षा का विकास हो सके अभी भारत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में है अन्य देशों की तुलना में भारत में शिक्षा का काफ़ी विकसित रहा है और इसके साथ ही कई प्रकार के अन्य देशों की तुलना में हमारा भारत आगे है और हमेशा आगे रहे हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए इसमें कई प्रकार के प्रयास करेंगे तभी हमारा जो भारत है वह सिक्षा के क्षेत्र में आगे होगा अर्थात हमें इसमें प्रयास करना चाहिए अर्थात कुल मिलाकर हमारी जो भासा हैं उन भाषाओं में हमारा देश पीछे जा रहा है तो हमें भाषाओं को सुधारना चाहिए और सुधारात्मक प्रयास करना चाहिए जिसके द्वारा सिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो सके विस्तार के प्रयास के कारण ही हम हमारी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं एवं सुधारात्मक प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ अन्य प्रकार के विकसित कार्यों के लिए हमें जो हे प्रयास करना चाहिए अन्य देशों की तुलना में भारत काफ़ी आगे हें प्रथम स्थान पर खड़ा है फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे उद्योग उद्योग में क्षेत्र के क्षेत्र में हमार देश पीछे है पिछड़ रहा है तो हमें उसमें प्रयास करके उससे भी आगे बढ़ाना चाहिए आगे बढ़ाएँगे तभी देश विकसित होगा साथ ही अन्य देशों की तुलना में हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा है तो हम और प्रयास करें कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे बढ़ने का प्रयास करे हमें कई प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए